सत मई ॿ हज़ार ॿ टे अक्टूबर ॿ हज़ार चारि यारहं अप्रैल उणिवीह सौ सतहतरि अरिड़ह अक्टूबर उणीवीह सौ पंजुहठि सत्रहं जनवरी ॿ हज़ार हिकु